अच्छा अजंना जी तुस साह्नूं अपने बारै सनाओ परिवार बारै सनाया हून सुनाओ तुस तु'दीं दिनचर्या केह् ऐ तुस पूरे दिन च के करदे ओ